अ बाइदेव आंनो मैगं नांगौमोन मैगं दंना गैया दा मैथा मैथा जानो लुबैदोंमोनलाय मैथा नांगौमोन गोखा मुथासे गोखै मुथासे लानोसै बेसेबा दायो दामा फन्द्र' थाखा जादों

अ आं दाखालि दस थाखायावनो मोनबोनायमोन आरो मुथासेयाव दे जेबो नङा दा लायगोन ओमफ्राय आरो बेलेग मैगं दंना गैया दङ ना ए बे फुल खबिआलाय बेसे फुल खबि गोथां दङ न' गुफुरासो ओं गोथांखौ गोथावसिन मोनो आरो आङो गोथांखौ नांगौ जादों

दे जागोन बान्दा खबिबाबो लाबोगोन दे अ अ आं मोजां मोनो आं जानो मोजां मोनथारो बेखौ जानो दे औ दा लायगासिनो आङो होमबालाय लाबोगोन दे दा नायनानै मोजां नुयोबानो लाना फैगोन आं

दे औ औ दामफोरासो बेसे बेसे ए बांद्राय बारा बारा बुंदो नामा बाइदेवा दे औ दे होमबालाय दा लायगोन बाइद' दे दे